खाने दा मजा बी औंदा हा उआं गै फ्ही असें अमरूद आई गे मरूद बी खाह्दे गै हे मरूदै दी असें चाट बनानी मरूद खाने फ्ही जेह्का मजा होंदा हा ते ओह् एह् हून में अपने दादे कोला सिक्खेआ जि'यां गै अ'ऊं निक्का हा दादा ने बूह्टे लाने फल फ्रूट दे बूह्टे बी लांदे हे ओह् अमरूदै दा बहूटा होंदा अम्बै दा होंदा लेकिन अम्ब दे टैमे दे स्हाबै नै सब किश खाने पौंदाते अम्ब बी अस खंदे ऐ हे गर्मियें दे दिनै खाने दा मजा बी औंदा हा उ'आं गै फ्ही असें अमरूद आइये मरूद बी खंदे गै हे मरूदै दी असें चाट बनानी मरूद खाने फ्ही जेह्का मजा होंदा हा ते ओह् बहुत शैल मजा औंदा हा दादा कोलूं दादे दे बाद मेरे पापा जी होर गलांदे हे केह् जि'यां जि'यां' साढ़े जिंदा रौह्ने आस्तै बहू्टें दा बी होना जरूरी ऐ अगर बहूटे गै नीं होग ते असें बी कि'यां रौह्ना हून मेरा ऐ मन्नना के बूह्टे लाने बी जरूर चाहिदे अ'ऊं और सारें लाने चाहिदे क्योंकि एह् सारें दी लाईफ दा सवाल ऐ बहूटे लाने बी फ्ही हुन में अपने जागतें गी बी सखाना आपूं बी सिक्खे दा एह् करना बी चाहिदा क्योंकि गार्डनिंग दा मतलब गै अपनी लाईफ दी रक्षा करना ऐ सारें आस्तै मतलब कम्म ऐ देश दी सेवा बी होई सकदी इक स्हाबै कन्नै अपनी बी ऐ कोई फ्रूट लेई लैचै अगर फ्रूट दा बूह्टा लाचै तां ओह् पूरी उमरी आस्तै फलाने बंदे ने लाया हा ओह् बूह्टा फ्ही हून फल बी दिंदा सारेंगी फ्ही ते इ'यां इक पुण्य आह्ला कम्म बी होई जंदा बाकी बूह्टे छां बी दिंदे अस जदूं निक्के होंदा हे ते असें छौं मतलब अस बड़ा दमाग लांदे हे अपने कोला की असें पींह्ग लानी बूह्टे पर ते असें अम्बे दे बूह्टे पर गै लानी पींह्ग बाकी फ्ही कन्नै छाऊं ठण्डी ठण्डी ब्हाऽ बी चलदी रौंह्नी दा मजा लैंदे हे ते बाकी अजें बी घर मेरे बाह्र मरूदै दा बूह्टा अम्बै दा बी ऐ होर इक लूचे होंदे ओह्दा बी ऐ बाकी आड़ू दा बी ऐ सब किश खंदे हे मजा बी होंदा सीजनें दे स्हाबै कन्नै फ्रूट बी लगदे ते सीजन दे स्हाबै नै ठण्डी छौं बी दिंदे गर्मियें दे दिनै मजा बी औंदा धुप्प सेकनी बी केई बारी बाह्र बी बौंह्दे तां बी शैल लगदा असें एह् चीज होनी बी चाहिदी करना बी चाहिदा बूह्टे लाने बी चाहिदे क्योंकि इ'यै साढ़े आस्तै बाकी गॉर्डनिंग अजें अज्ज बी में सोचा दा हा कि जाइयै में बूह्टा लाना इक अम्बै दा बूह्टा लाना कुसै दे घरा दा आह्नेआ दा मं लाना अम्ब बी शैल मालटा खाने गी बी सुआद होंदा अम्ब लाना बी शैल गल्ल होंदी अम्बै दा सुआद बी बहुत औंदा होर एह् चीज लानी ही चाहिदी एह् चीज लानी बी चाहिदी गार्डनिंग करना बी बड़ी शैल गल्ल ऐ इक मेरे स्हाबै इक पुन्न दा कम्म बी ऐ सेवा बी होई जंदी इक स्हाबे नै एह् चीज असें करनी चाहिदी होर गार्डनिंग कन्नै घरै दे होर घैंट लगदा घर बाह्र बी शैल लगदा अपना बेड़ा बहुत शैल लगदा एह् चीज असें करनी चाहिदी